भोंवडेक वचपाक खंयचो ऋतु ना खंयचो वेळ हे जे तुमी खंय वयता तेजेर डिपेंड तुमी आता जम्मु काश्मिराक वयतलें जाल्यार तुमी थंडेच्या दिसांनी गेले जाल्यार थंयसर स्नो पडटा इतली थंडी आसता तुमी ती जर सोंसु शकता जाल्यार तुमी वचूंक शकता तशेंच बाकीच्या स्टेटिंनी कमी थंडी आसता तशेंच गरमेच्या दिसांनी थोड्या स्टेटिंनी खूब गरमी आसता सो तुमचेर डिपेंड आसा तुमी खंय वयतात आनी खंयच्या दिसांनी थंयचर क्लायमेटीक कंडिशन कशें आसा तेज्या प्रमाणे तुमी ठरोव शकता तुमकां अमक्यात देशांनी वचपाचे अमक्यात दिसांनी वचपाचे अशें ना तुमी खंय वयतांत आनी त्या वयतां त्या जाग्यार कशे सिटवेशन आसात कशे क्लायमेटीक कंडिशन आसात तेजेर तुमचे सगळे अवलंबून आसता की अमक्यात दिसांनी वचपाचे अशें कांय ना